नमस्कार मैं जयंत तिवारी बात कर रहा हूँ मैंने आपके केब को बुक किया था पिछले तीन दिनों से मैं इसके लिए परेशान हूँ और चूँकि मेरे जो उबर बुक की है वह अब कैंसिल हो चुकी है और मेरे द्वारा उसको कैंसिल किया गया है और एडवांस पेमेंट के रूप में मैंने कुछ धन उबर एप्लीकेशन एप्स के माध्यम से दे दिया गया है परन्तु अभी तक मुझे रिफंड प्राप्त नहीं हुआ है यह मुझे बैंक खाते में अपने वापस चाहिए और इस बैंक खाते की डिटेल आपके पास पूर्ण से ही प्रेषित है और इस बैंक खाते के साथ ही मैंने सम्बंधित दस्तावेज़ भी लगाए हैं मेरे फ़ोनपे नम्बर पेटीएम नम्बर और जीपे नम्बर आपके पास मौजूद है मैं यह अनुरोध करूँगा कि कृपया आप जल्द से जल्द मुझे मेरा कैन्सीलेशन अमाउंट जल्दी से जल्दी प्राप्त करने की प्रदान करने की कृपा करें फ़ोनपे के माध्यम से या पेटीएम के माध्यम से या जीपे के जो भी आप ठीक समझें उसके माध्यम से तुरंत मुझे मेरे बैंक खाते में मेरी धनराशि वापस करने की कृपा करें